हमसभ जे हइ से गाछ जे हइ से कद्दूके रोपलहुँ कद्दू फड़ल तऽ ओहिसे जे हइ से सबजी भेल टमाटर रोपि लेलहुँ दसगो पेड़ भिण्डी रोपि लेलहुँ दसगो पेड़ जेकि परिवारमे खाइ जोगर ओहिमेसे से उपलब्ध कऽ लेलहुँ आओर खेतमे मुरइ भी छीटि देलहुँ मकइ आलूके साथमे तऽ ओहिमे से मुरइ भी भऽ गेल मुरइ से जे हइ से अपन जे हइ से सबजीमे डालिके सीजनसे ओ होइ हइ सबजी सीजनेसे होइ हइ सीजन सीजनपर जे जखन खेतीके बेर भेल तऽ लगेलहुँ गाछसबमे जइसेकि नेबोके गाछ हइ नेबोके गाछ जे हइ से ओकरा छीलिके आओर छिललाके बादमे ओकरा जे हइ से अथी कएलहुँ चिकनी माटी आरसे ओकरा लपेटिके कपड़ासे बान्हिके छोड़ि देलहुँ थोड़बा काल बाद पनरह दिन बीस दिन एक महिनाके बादमे देखलहुँ जाके जल्ला देलक जल्ला देलक तऽ ओकरा काटिके फेर जाके खेतमे रोपिके ओहिमे जे माटी उटी दऽ कऽ हल्का माटी कऽके घेर मेढ़के खूब सुन्दर बनाके ओकरा खूब बढ़िआँसे रखलहुँ आओर तकर बाद ओ नमहर भऽ गेल तऽ ओछौन बैसाके दुआरिपर बचाबैके लिए ओगरबाही के लिए भी ओकरा करैत रहलहुँ टाइम टाइम से जाके आमोके पेड़के जे हइ से आम जे हइ आम जे हइ से धिआपुता अपने आरके घासमे जो गिरल तैओ आओर किनिओके आनलहुँ ओकरा जे हइ से अपना गाछोमे भेल कोनो साल नहिओ फड़ै हइ किनिके आनलहुँ तऽ ओकरा जे हइ से खएलक तब फेकलक बाड़ी झाड़ीमे ओहिमे छै जे आँठीमे से गाछ जनमि गेल ओहि गाछ जाके जे हइ से उखाड़िके पेड़के खेतमे जाके रोपि देलहुँ ओकरा घेर मेढ़ कऽ आँघी उँघी दऽ कऽ गोबर करसी दऽ कऽ बढ़िआँसँ आओर देलहुँ आओर देलाके बाद जे हइ से अपने गाछ नमहर भेल छोड़ि देलहुँ